जय झूलेलाल साईं तव्हां राजेश टैक्सी स्टैंड खां पिया ॻाल्हायो अरे मां प्रमोद टहलियाणी अहमदाबाद मां आहियो दिल्ली घुमणु तव्हांखे चयो कि तहां सुबुहु जो अठे वजे असांजे घरु टैक्सी मोकली छॾिजो त ॾिसो त साईं टाइम केतिरो थियो आहे हींअर साढ़ा नव हाणे ताईं तव्हांजे ड्राइवर जी कुझु ख़बर कोने का अलाए किते आहे फोन करे करे थकजी पिया आहियूं असां अञा ताईं कुझु जवाब नथो ॾिए असां कॾहिं टूर ड्राइवर ईंदो कॾहिं असां घुमंदासीं कॾहिं वापसि घर ईंदासीं साईं मुंहिंजी शाम जो चारि वजे जी वापसी जी फ्लाइट आहे मूंखे उहा बि पकड़णी आहे हिन सिलसिले में हाणे मां इहो टैक्सी कैंसिल थो कया मूंखे ना आहे घुमणो तव्हां ईअं सर्विस ॾींदा आहियो भई हाणे त तव्हां इहा टैक्सी कैसिंल कयो बसि